अॼु जे जमाने में व्यापार करणु जाम आसान थी वियो आ हर कोइ माण्हू हाणे धंधो करे थो सघे छाकाण त हाणे ऑनलाइन जो ज़मानो अची वियो आहे अॻे कीअं हूंदो हुओ असां खे पेसा खणी करे मार्केट में वञणो पवंदो हुयो ऐं फल फ्रूट शयूं जेकियूं बि शयूं खपंदियूं हुयूं असां वञी करे वठी ईंदा हासे कैश ॾेई करे रोकड़ो हिसाब हलंदो हुयो पर अॼु जो ज़मानो कीअं आ अलॻि अलॻि ऐप अची विया आहिनि गूगल पे थी वियो फोनपे थी वियो बैंकुनि जा ऐप अची विया आहिनि जंहिं जे थ्रू असां आसानीअ सां पेसा ट्रांसफर था करे सघूं हिन में चोरीअ जी बि सम्भावना कोन्हे डाइरेक्ट असां पंहिंजे अकाऊंट मां हुन जे अकाऊंट में ट्रांसफर था करे सघूं हिन डिजिटल युग में हाणे व्यापार करणु जाम आसान थी वियो आहे हाणे ओटा जहिड़ियूं कम्पनियूं आहिनि जेका क्लाऊड बेस सर्वर ठाहिया अथऊं महाराष्ट्र में हुन जे करे माण्हुनि खे जेको बि कागरु रखणो हुजे थो ऊहो डाइरेक्ट हुन क्लाऊड बेस्ड शइ में हली थो वञे हुन जे ज़रिये माण्हुनि जो कागर रखणु जी सुविधा जेकी मिले थी हिन शइ मां हू जाम सुठी आहे अॻे माण्हूं सम्भाले करे हर हिक शइ रखंदो हुयो पर हाणे हिननि कम्पनियुनि जे ज़रिए सभु डिजिटल थी वियो आहे हाणे महाराष्ट्र में जाम स्टार्ट अप ग्रो था थियनि हिननि स्टार्ट अप्स जे करे इन्टर्प्रिनर्शिप शर्क टैंक हिकु चैनल हलंदो हुओ सोनीअ ते जेको ॿुधाइंदो हो कि इन्टर्प्रिनर्शिप खे कीअं कीअं असां खे वधाइणो आहे इहो हाणे युग हले थो महाराष्ट्र में जंहिं सां डिजिटलाइज़ेशन बि थी थिए ॿियो ऑटोमेशन बि थो थिए हाणे आर्टिफिशल इन्टेलिजेन्स जो ज़मानो आहे चैट जी पी टी इहे सभु टूल्स आहिनि जंहिं जे थ्रू हर कोइ कमु करे थो सघे महाराष्ट्र इनए करे अञा अॻिया वधंदो ऐं अञा व्यापार हिते थींदो हाणे असां जी जी डी पी थ्री पोइन्ट सेविन फाइफ ट्रिलिअन डॉलर आहे हीअ अञा वधंदी जी एस टी जो कलेक्शन बि ॿावीह हज़ार करोड़ महाराष्ट्र मां हर महीने वेंदो आहे हिन मां अञा महाराष्ट्र वधण वारो आहे व्यापार जेतिरो वधंदो देश जी तरक्क़ी ओतिरी वधीक थींदी हिन करे व्यापार महाराष्ट्र में अञा वधाइणो ई आहे असां खे ठिक थैंक यू